ओइ लिरनाय हुदा गैया आगोल जेरावबो लिरफेराखै स्कुलनि मेगाजिनाव खन्थाइ मोननैसो लिरोमोन आरो खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो आरो बायदिसिना बोसोन गोनां खन्थाइ गथ'फोरनो लिरोमोन बेनि उनाव दायो बेबायदि मोनसे मोननै लिरो ओरैनो लिरनो लुबैबा बिनि उनाव मेथाइ खोनानो मोजां मोनो बिबार सिबार गायनानै मोजां मोनो आगोल बैसो थानाय समाव हि दानाबो मोजां मोनोमोन सि दानोबो सोलोंदोंमोन आं आं स्कुलाव उन्दै गथ'फोरनो क्लास ऐडसिम फाइभ सिक्स सेभेन ऐडसिम इंलिस फोरोङोमोन ससियेल स्टाडि फोरोङोमोन आरो हिन्दीबो मोनसे मोननै उन्दै क्लासाव फोरोङोमोन